हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कृषि उत्पादों को स्थानीय बाजार तक पहुँचने में लोगों को वाकई में सामना करना पड़ता है क्योंकि कृषि उत्पादन जो है वो हर एक दुकान पर अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक दुकान होती है वहीं पर जाकर हमें खरीदना पड़ता है दूसरी बात हम ये सोच रहे हैं कि अगर कृषि उत्पादन हर आदमी तक नहीं पहुँचेंगे तो कृषि की उर्वरता कृषि के प्रोसेसिंग में कोई बहुत अच्छी गति नहीं आएगी उसमें अच्छा निखार नहीं आएगा तो ये हम देख रहे हैं कि कृषि उत्पादों की कमी की कारण कई फैसले हैं जो अपने मूल रूप में नहीं आ पाती या तो वो पहले ही जल जाते हैं और या अगर वो उगते हैं तो उनके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते तो यह हम अक्सर देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों से इसको में सामना करना पड़ रहा है और दूसरी बात ये है कि अगर हम गाँव गाँव तक ये पहुँचाते हैं यानि कोई भी सरकारी गाड़ी अगर ऐसी हो जो गाँव में जाकर हर एक खेत में उसके मालिक को जाकर ऐसी कोई डील करें या कोई वो कियोस्क लगाएँ या कोई छोटे बड़े कैंप लगाएँ तो लोगों को इससे दिक्कतें कम आएगी और उनकी फसल में बहुत अच्छा निखार आने की संभावना रहेगी